आता कवर पेज हे एट्रेक्टीव येता आसा बुकाचे फोंट बरो आसा प्लस जो मेटर आसा ताका सपोर्ट करपाक म्हण कलरफूल पिक्चर्स येतात जे अभ्यासा खातीर ओवर ऑल खूब मदत करता